जब हम गाँव में होते हैं तो पारम्परिक सांस्कृतिक मूल्यों को जश्न मनाने के लिए मनो मनोरंजन के रूप में आधुनिक रूपों से जैसे हम कोई जैसे कोई त्योहार हुआ या फिर कोई पाटी हुई तो उसमें सभी लोग रहते हैं साथ में तो उनसे बैठ कर बातें बातें करते हैं थोड़ी पहचान लगती है जिससे हम एक दूसरे से बातें बता अ साझा करते हैं जिससे हमारे मित्र बनाते हैं और फिर उनके साथ बातें करने में बहुत अच्छा लगता है फिर उन उन्हीं के साथ जश्न मनाना बहुत अच्छा लगता है